हलो जी तव्हां केरु जी भाभी घणो घणो खपेव अच्छा घणो खपेव कींअ खपेव ॿुधाए छॾियो अच त अठ ॾह किलो कहिड़े कहिड़े ॾींह ते केतिरो खपेव त उहो तव्हां ॿुधायो त मां लिखी छॾियां पहिंजी कॉपीअ में त हुन हिसाब सां मां तव्हांखे पहुचाईंदीमाव

हा ॿुधायो

जी

अच्छा ठीकु आहे त तव्हांखे ॿी पिस विस बि खपेव छा त खीर ॾही ॾही ॾमायल न खपेव की ॾही यो खीर खपेव तव्हांखे ॾही लाइ त ॿ भाभी मां तव्हांखा न एडवांस पेमेंट वठंदीमाव त एडवांस पेमेंट में मां कुझु ॾींह हा पहिरियों ॾियणीं पवंदव तव्हांखे एडवांस पेमेंट त मां ॾई वठ ॾी ॾींदी वेंदीमाव तव्हांखे हुन हिसाब सां हा ठीकु आहे हा मां ॾेई वेंदीमाव खीर हा हा न न तव्हांखे शिकाइतु जो मां मौक़ो न ॾींदीमाव बिल्कुलु बि तांखे खीर समय सां पहुचंदव हा हा हा हा हा भाभी तां चिंता न कयो तांखे खीर बिल्कुलु तमामु सुठो ॾींदीमाव

हा त खीर मां चालीह रुपए किलो ॾेई वञाव की पंजाह रुपए किलो वारो यानी हा हा त पं हा भई जीअं चांहि पाणी खीर वीर सभु हा हलंदव त हा त उहो मां तव्हांखे पंजाह रुपए किलो वारो ॾेई वेंदीमाव हीअ जे जेके तव्हां ॾेखारियो अथव लिखियो अथव मां लिखंदी वेंदीमाव तव्हांजो हिसाब एतिरे एतिरे जो अथव हिन हिन ॾींह ते एतिरो पहुचांण अथव पर हा मूंखे एडवांस पेमेंट खपेव मां वरी थी चवांव तव्हांखे ठीकु आहे भाभी जी न न तव्हांखे बिल्कुलु कोई शिकाइतु मुंहिंजी तरफ़ा न मिलंदव कोई बि शिकाइतु हा हा हा हा तव्हांखे मां अहिड़ी अहिड़ो सुठो खीर ॾींदीमाव तव्हां चवंदव ॿ चारि किलो अञा ॾियो हा ॾाढो बढ़िया ॾींदीमाव तव्हां तारीफ़ कंदव अञा ॿिन चइन माण्हूं खे ॿिए बि ॿुधाइंदव की हिनजो खीर ॾाढो सुठो आहे हा हा भाभी तव्हां चिंता ठीकु आहे हा हा भाभी